असांजे खेत्र में परिवहन सुविधाऊं ॾाढी सुठी ॾिनी वियूं आहिनि मेट्रो सर्विस त अहिड़ी आहे जेका दिल्लीअ जी जान ऐं शान मञी वेंदी आहे परिअवहन में बसुनि में त माइयुनि ऐं ॿारनि वास्ते फ्री सर्विस आहे जिते माइयूं किथे बि घुमी फिरी सघनि थियूं हुननि खे सुरक्षा प्रदानु कराए वेंदी आहे मेट्रो उत्तर प्रदेश गुड़गांव सभई खां ईअं ॻंढियल आहे जिते माण्हुनि खे वञण में कलाकनि जा कलाक लॻंदा हुआ हाणे हुते माण्हू आराम सां पहुची सघनि था जय झूलेलाल